अॼु जे ज़माने में इहा ग़लतिफैमियूं थी रहियूं आहिनि की माण्हूं सिंधी भाषा खे आम भाषा समुझंदा आहिनि सिंधी भाषा उन्हनि खे समुझ में बि कोन ईंदी आहे छाकाणि त इहा भाषा हिकु साहूकारी भाषा आहे जंहिं में ॿावनजाहु अख़र थियनि था माण्हुनि खे सिंधी भाषा लिखणु पढ़ण बि ॾुखी लॻंदी आहिनि इन करे माण्हूं सिंधी भाषा खां परे रहणु चाहींदा आहिनि सिंधी भाषा के वधीक पढ़णु लिखणु घुरिजे जंहिंसां असी सभु सिंधी भाषा खे समुझी सघंदासीं सिंधी भाषा हेॾी ॾुखी बि कोन आहे जीअं माण्हूं समुझींदा आहिनि हिन खे पढ़ण सां असां खे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे हर घर में सि सिंधी भाउरनि खे सिंधी ॻाल्हाईंदड़ घुरिजे जंहिं सां उहे हिक ॿिए सां सिंधी में ॻाल्हाइनि जंहिं सां उन्हनि जे ॿारनि के सिंधी समुझ अची सघे और हू पंहिंजे ॿारनि सां सिंधी में ॻाल्हाईंदा त हुननि पंहिंजी भाषा के अॻियां वधाए सघंदासीं और सिंधी भाषा खे पाण क़ाइमु करे सघंदासीं